وعلیکم السلام ہاں آپ کو کاپریٹ اکاؤنٹنگ کی بک مل جائے گی کب کتنے دن کے لیے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ کا ایگزام آنے والا ہے کیا تو آپ کی ایگزام ڈیٹ کیا ہے کتنا دن ہے ابھی اچھا تو ابھی تو آپ کو کتنے دن پہلے چاہیے کاپریٹ اکاؤنٹنگ کی بک تو آپ مجھ سے آ کے لے سکتے ہو وہ کپبورڈ نمبر چار میں رکھی ہوئی ہے ایک دم ٹاپ شلف پر تو آپ اپنا آدھار کارڈ اور کالج کا آئی ڈی کارڈ کا زیروکس لے کر آ جانا اور دو فوٹو تو آپ کتنے دن کے لیے رکھو گے بک ہاں آپ بک لے کر جانا تو رجسٹر میں اپنی انٹری کر دینا اپنا نام ایڈریس وغیرہ لکھ دینا اور اس کا فوٹو کلک کھیچ لینا تاکہ بک جیسی لے کے جا رہے ہو ویسی واپس دینا پھٹنی نہیں چاہیے اور اور کوئی بک چاہیے آپ کو صرف کاپریٹ کاپریٹ اکاؤنٹنگ کی بک چاہیے نا اور اس کے ساتھ میں اور کچھ بھی میں اکاؤنٹنگ سے رلیٹیڈ بک چاہیے ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے اور بک چار نمبر کپبورڈ میں رکھی ہے ٹاپ شلف کے اوپر وہاں سے لے لینا صبح ساڑھے دس بجے سے اوکے